جی ہاں میں ویڈیو گیمس سے واقف ہوں اور مجھے ویڈیو گیمس کھیلنا بہت پسند ہے میں نے کئی ویڈیو گیمس کھیلے جیسے پب جی فری فائر ان گیمز میں ایکشن ایڈوینچر اور کار ریسنگ جیسے دلچسپ عناصر ہوتے ہیں یہ گیمز نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ ذہنی چستی کو بھی بڑھاتے ہیں میں ٹیم ورک اور حدمت عملی سیکھنے کو ملتی ہے جیسے ریسنگ گیمز میں نے تیز فیصلے کرنے کی مشق ہوتی ہے میں ایک اوپن ورلڈ ہوتا ہے جس میں کھلاڑی آزادی سے گھوم سکتا ہے مجھے یہ گیمز اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ میرے ذہن کو متحرک رکھتے ہیں گیمس کھیلنے کا پر مجھے ایک الگ دنیا کا تجربہ ہوتا ہے یہ گیمس بووریت کو ختم کرتا ہے اور وقت کا اچھا استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار وقت کا نقصان بھی ہوا کرتا ہے لیکن زیادہ تر وقت فائدہ مند ہوا کرتا ہے بہت ساری ذہنی پریشانیوں سے گھرا ہوا انسان گیمز میں آ کر اپنی پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا بلکہ کچھ وقت کے لیے بھول سکتا ہے یہ گیمز مجھے آرام اور ذہنی سکون بھی فراہم کرتے ہیں جب میں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو یہ گیمز مجھے خوشی دیتے ہیں میرے پسندیدہ گیمس پب جی فری فائر ہے کیونکہ اس میں میں زندہ بچنے کی جدوجہد ہوتی ہے یہ گیمز میرے توجہ کو مرکوز ركھنے میں مدد دیتے ہیں مجموعی طور پر ویڈیو گیمز میرے لیے تفریح اور سیکھنے کا ذریعہ ہے